हीं उतरां म्हाका आवडटा कसो आसा खंय गेल्लो केन्ना येतलो खंय वयता कित्याक येयला आमगेर येता आमगेर रावता च्या पिलो जेवलो न्हिदलो उटलो बसलो हीं म्हाका उतरां आवडटा